हाँ मुझे पालतू जानवर बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं मुझे कुत्ता गाय बकरी खरगोश यह सब जानवर बहुत पसंद हैं जो कि यह मेरे आसपास आजू बाजू मेरे घर के सामने तथा मेरे ख़ुद घर में रहते हैं कुत्ता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कुत्ते को पालने के लिए सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल में जाया जाता है ताकि उसको इंजेक्शन लगवा सकें और उसे रोगग्रस्त न होने दें कुत्ते में काफ़ी रोग होते हैं और इसलिए उसे इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि पालतू जानवरों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है